آپ کا وہ پسندیدہ گانا کون سا ہے جسے آپ ہمیشہ گنگنانا پسند کرتے ہیں کبھی ایک شاعری تھی ایک شاعری میں ایک گیت آیا تھا میرے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی تو آج یہ پوچھے کہ تیرا حال کیا ہے یہ شاعری کبھی بچپن تھا اس وقت میں کبھی اس کو گنگنا لیا کرتا تھا لیکن جب میں بالغ ہوا اور اس بات کا مجھے علم ہوا اور میں نے علم حاصل کیا تو ان چیزوں سے بھی میں نے گریز کر لیا تھا ہاں بچپن میں یہ گانا میں نے ضرور گنگنایا